دلی میں منائے جانے والے اہم تہواروں اور تہذیبی تقریبات میں مہا شوراتری انٹرنیشنل فوک فیسٹول اور انٹرنیشنل مینگو فیسٹول شامل ہیں یہ تقریبات صرف مذہبی یا ثقافتی ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ شہر کی مختلف برادریوں کے رنگ روایت اور رہن سہن کو بھی بہترین انداز میں اجاگر کرتی ہیں ایسے فیسٹیول دلی کے تہذیبی اتحاد اور رنگا رنگ تہذیب کی عکس بندی کرتے ہیں